पुस्तकां सोडून हांव सदांचीं खबरापत्रां वाचतां तातूंतल्यान आमकां वेगवेगळी म्हायती तर मेळटाच ताच त्याचाच बरोबर आमचें मनोरंजनूय जाता ताज्या नंतर म्हाका मोबायलाचेर येवपी ब्लॉग्स वाचपाची संवंय आसा मोबायलाचेर काणयोय येता त्योय हांव बऱ्याचदा वाचतां म्हाका पुस्तकां वाचपाक खूब आवडटा तातूंन मराठी पुस्तकां हो म्हजो आवडीचो विशय वेगवेगळे कवी जावं लेखक हांचीं पुस्तकां हांव मोट्या आवडीन वाचतां व पू काळे ना दू म्हानूर पु ल देशपांडे पु ल देशपांडेचें तर साहित्य प्रत्येकान वाचपा सारकेंच आसा मनाक प्रसन्न करपी ओंठांचेर हास्य हाडपी अशें तांचें साहित्य आसा ताज्या नंतर हाज्यो वेगवेगळ्यो कविता आसा त्योय वाचपाक म्हाका खूब आवडटा कविता वाचप आनी ताजे बरोबर तांचे बरोबर आयिल्ले वृतांत ब्लॉग्सय वाचप हेंवूय काम हांव मोकड्या वेळेंत करतच आसता ताच्या नंतर जे लेखक पु ल देशपांडे जे आमचे लेखक आसात तांणी वेगड्यावेगड्या विशयाचेर रेकोर्डिंगूय केल्ली आसात बटाट्याची साळ असा मी आसा मी ताचेर बी तें आयकुवप मना इतलें हांसूं दिता आनी खुबूच खोशी दिता तेंवूय हांव खुबदां आयकतां म्हाका कविता वाचपाक आवडटा तातूंतली कुसुमाग्रज हे जे कवी आसात तांची एक म्हजी खूब आवडटी कविता आसा ती हांव तुमकां वाचून दाखयता ओळखलत का सर मला पावसात आल कोणी कपडे होते करदमलेले दोळ्यां वरती पाणी आदी बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहू गंगामायी पाहुणी आली गेली घरट्यात राहू चिंत खचली चूल भिजली होते नव्हते गेले पापण्या मध्ये प्रसाद म्हणून पाणी थोडे ठेवले कारभारिणीला घेवून संघे सर आता लढतो आहे चिखल गाळ काढतो आहे पडकी भिंत बांधतो आहे खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला पैशे नकोच सर थोडा एकटेपणा वाटला मोडून पडला संवसार तरी मोडला नाही कणा पाठी वरती हात ठेवून नुस्ता लढला ही कविता खुबूच इन्स्पिरेशन दिता आनी ही संवेदनशिलूय आसा कविता जाली आतां काणयां कडेन येवप काणयो वाचपाक कोणाक आवडना सगळ्याच वयोगटांतल्या लोकांक काणयो आवडटा म्हाका सुद्दां मुर्ती हांची थैली भर गोष्टी हें पुस्तक खुबूच आवडटा कथा जाल्यो आतां कादंबरी कादंबरी ह्यो व्हडल्या व्हडल्या मनशाच्यो आसत जावं कसल्योय मनोरंजनात्मक आसत त्यो कादंबरी वाचपाक म्हाका खूब आवडटा